हम हमरा गाममे कोइभी पबनी त्योहार किछु चीज होइ छिकै तऽ ओ पहिले जइसेकि होली अएलै किछुदिन पहिले दुइ तीन दिन पहिले होली रहै तऽ पहिले हमे घर अँगनाके गोबरसे निपलिए हरजगह साफ सुथरा रखलिए ओकरबाद कि कहै छिकै होलीके दिन सुबह उठिके सुबह उठलाके बाद पूआ पूड़ी पकवान मतलब कचौड़ी बैगनी भी होलै ओसब बनेलिए ओसब बनैके ओकरबाद खानाउना खा पीके अपना तब सब होली खेलैले गेलिए होली खेललिए ओकरबाद फेर नहा धोइके तैआर आर होइके रातिमे भी फिर अपना खाना उना बनैके खएलिए आओर ओकरबाद जइसे रक्षाबन्धन होइ छिकै तऽ रक्षाबन्धन आबैसे दस दिन पहिलैए मोनमे मतलब बहुत खुशी रहै छिकै जे रक्षाबन्धन भाइ बहिनके परब छिकै कि हम भाइके राखी बान्हबै नैहरा जेबै हम अपना भइआके लिए ई राखी खरिदबै बहुत अच्छावला खरिदबै महँगावला खरिदबै ईसब अपना सोचै छिए आओर जकरा रहै छिकै तऽ ओ चान्दिओके राखी बनै लै छिकै जे नहि रहै छिकै ओकरा पइसा रहतै तब तऽ करतै जकरा नहि रहै छै तऽ भाइ बहिनके पिआर पिआर छिकै तऽ ओ से एगो धगो बान्हि देतै तऽ ई भाइ बहिनके पिआर छिकै ई बहुत अथीके बात छिकै एहि खातिर हमसभ कोइ पर पबनी पबनी त्योहार आबै छिकै तऽ बहुत खुश रहै छिए आओर सबसे महाबऽ परब सबसे बड़ा परब बिहारमे मतलब बिहार कि पूरे इण्डियामे सबसे बड़ा परब छठि पूजाके मानल जाइ छिकै छठि पूजाके तऽ बहुत दिनसे तैआरीमे लोक लागि जाइ छिकै दीपावली आर होलै ईसब दीपेवली दिनासे घर दुआरि साफ सुथरा करै छै रङ्ग पेन्ट करबैके आओर ओकरबाद कि कहै छिकै दुइ तीन दिना बाद निम मतलब सब लहसुन पिआज बारै छै मम्मी आर रखै छै कि छठि पूजाके लहसुन पिआज बारि उरिके ताहिकेबाद फेर नहाइ खाइ आबै छिकै तऽ ओहिमे घर दुआरि नीपि पोतिके गहूम कुटै छिकै गहूम कुटिके कद्दूके दाल चावल ईसब बनबै छिकै नहाइ खाइ दिन ओकरबाद फिर फिर खरना होइ छिकै तऽ फिर ओहिदिना मम्मी आओरसभ भुखले रहै छिकै ई निर्जल रहै छिकै फिर रातिमे अपना खीर रोटी ईसब बनै छिकै तऽ छठि पूजा सबसे सबसे अच्छा परब मतलब मानल जाइ छिकै माँ मतलब महत मानल जाइ छिकै सबसे बड़ा परब छठि पूजा होलै ओकरबाद कि कहै छिकै फेर पहिला अरघ होइ छिकै तऽ ओहिदिना हमसभ सबेरे उठै छिए सबेरे उठिके अस्नान करिके पूड़ीके आटा गुइँथिके फेर ठकुआ बनबै छिए सब बनै उनैके फेर ई सबेरे नहा धोइके तैआर होइके तैआरी होइ छिए ओहिकेबाद फेर डलिआ सजैके फेर छठि केलिए अपना हाथ उठबैले घाटपर जाइ छिए ओकरबाद फेर कि कहै छिकै सारा राति अपना इन्तजार करै छिए मोनमे तऽ खुशीसे अथी होल रहै छै बच्चा बच्चाआरसभ बहुत खुश रहै छै जेकि आब तऽ सुबह होतै सुबह पूजापाठ करतै तब तऽ खएबे करबै पकवान केतारी खएबै ई खएबै ओ खएबै बहुत बच्चासभ बहुत अथी रहै छिकै ओकरबाद फेर सुबह पाँच चारिए बजे उठिके खाना उना बनबै छिए ईसब सबचीज बनै उनैके तैआरीआर करिके फेर सुबह पाँच बजे तक कर ई या अरघ दैले जाइ छिकै मम्मी आर अरघ दैके आबै छै तऽ नीकसे फेर ब बच्चोसभ खाइ छै बहुत खुश रहै छिकै अपना बहुत आनन्दमे रहै छिकै छठि पूजा ई सबसे बहुत महत्व होइ छै